ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ اہم تدابیر یہ ہو سکتے ہیں جیسے تعلیمی پروگرامات ثقافتی ورثے کے متعلق آگاہی بڑھانے کے لیے تعلیمی پروگرامس کا انعقاد کریں تا کہ نئی نسلوں کو اپنے ورثے کی اہمیت کا اندازہ ہو ڈاکیومنٹیشن تاریخی مقامات زبانیں رسم و رواج اور دیگر ثقافتی عناصر کی تفصیلی ڈاکیومنٹیشن کریں حکومتی اقدامات حکومت کو تاریخی مقامات کی حفاظت کے لیے قوانین بنانے اور ان پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے تہوار اور میلوں کا انعقاد مقامی تہوار اور میلوں کا انعقاد کریں تا کہ ثقافتی ورثے کو زندہ رکھ کا رکھا جا سکے ان تجاویز کے ذریعے ہم اپنی ثقافتی ورثے کو محفوظ رہ سکتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے اس پر برقرار رہ سکتے ہیں